मध्य प्रदेश की उभरती प्रमुख कला कलाएं शेरिया एक प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने जिन्होंने मध्य प्रदेश संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह विभिन्न क्षेत्रों में कला साहित्य ओर समाज में सम्भ्यति के लिए प्रयास तरत थे परम्पर प्रौद्योगिकी संकन शब्द अभिप्रेत होता है और इसका शब्दितिक अर्थ अभगत नहीं है अगर आपका अर्थ है परम्परागत संकलन इसका अर्थ हो सकता है कि छेरियाय में साहित्यिक और कला संग्रह को संगृहीत किया और संरक्षित किया वह अपनी संस्कृत और भाषा के महत्वपूर्ण काव्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्द थे